साढ़े ऐरिये च न जेह्ड़ा एह् चिल्डर्नस केयर अस्पताल ऐ मैटरनिटी दा एह् शालामार अस्पताल ऐ ते इत्थे हां इ'यां ते सारा सारी सुविधा हैन ते अमरजैंसी बगैरा सब चीजां सब ठीक ठाक ऐ ते पर थोह्ड़ी गंदगी बंदगी ऐ लेकिन ओह् लोक गै पांदे नां गदंगी जेह्ड़े लोक न ओह् नी ध्यान रखदे हैन ओह् जित्थें बैठे उत्थें गंद पाउड़ेआ पर गोरमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् ते करा दी ऐ सारा कुछ ते गोरमैंट काफी पैसा पुसा बी ला दी ऐ इनें सुविधाएं उप्पर कि चलो साड्डे जेह्ड़े लोक न इनें सारी सुविधां मिलन गरीब लोक न गरीब लोकें गी सारियां सुविधां मिलन ग्रांऽ ग्रुं तु लोक अग्गें पिच्छुं बड़े दुरुं दुरुं लोक इस हास्पिटल च आंदे न ते इस हास्पिटल बिच्च अच्छियां सुविधां मिलदियां न लोकें गी ते केयर बड़ी होंदी ऐ बड़ा ध्यान छ्यान रखदे न डाक्टर शाक्टर बी ते बड़े चंगे ना अच्छे डाक्टर न ते सारा इ'यां ध्यान श्यान रखदे न उत्थें जो मतलब जो बी फेसलटियां न सारियां अच्छियां न ते सब मतलब जेह्डा उद्धर स्टाफ स्टुफ ऐ ओह् बी सारा अच्छा ऐ जेह्ड़े लोक न ओह् थोह्ड़ा जेहा गंद छंद पाई जंदे न लेकिन ओह् बी बड़ी साफ सफाई दी सुविधा बी ऐ उत्थे बड़ी ते सारा ध्यान छ्यान रखदे न डाक्टर बाक्टर सारे अच्छे न ते बाह्रुं बी डाक्टर आंदे न उत्थें चैक चुक करन कैंप शैंप लगदे न उत्थें बड़े ते जेह्ड़े गरीब लोकें दी थोह्ड़ी मदद होई जंदी जेह्ड़ा गरीब बंदा होंदा ओह् इ'यै जेह् हास्पिटल सरकारी अस्पतालें च गै जंदा ना ते बाकी एह् ऐ कि उत्थै सब कुछ ठीक ठाक ऐ कि एह् जेह्ड़े प्राइवेट होंदे न ते उत्थें प्राइवेटां च ते लोक अफोर्ड नी करी सकदे कि अस इ'न्ना खर्चा नी करी सकदे ते एह्दे च एह् ऐ कि चलो गोरमैंट दी तरफा सुविधां मिली दियां होंदियां शालामार अस्तपताल ते उत्थैं सब कुछ ओह् ऐ हां जी ते ठीक ऐ